हेलो

कहल जाय अहाँ की जानकारी के लिए फोन केलहुँ अछि जी जी जी जी सांस्कृतिक आओर मिथिला पेन्टिंगके तऽ अहॉँ सभके इलाकामे बहुत जादा महत्व देल जाइ छै मिथिला पेन्टिंग बहुत तरहसे होइ छै जेनाकि मिथिला पेन्टिंगके लोक अरिपन दय देइ छै या फेर मिथिला पेन्टिंग करै छै आइकाल्हि जेना शादियो विवाहमे कोबरमे जे पेन्टिंग करै छै तऽ ओहोमे मिथिले पेन्टिंग लोक पसन्द करै छै बनबै लेल आओर कुम्हार जे बर्तन बनबै छै तऽ ओहो पर आइकाल्हि मिथिला पेन्टिंगके ओ करै छै आओर जेनाकि बेडशीट सभ आबै छै हरेक चीज पर आइकाल्हि मिथिला पेन्टिंगके एक अलग महत्व रहै छै आओर लोक बहुत ही पसन्द करै छै आओर बहुत चाहै छै मिथिला पेन्टिंग के हमरा सभकेँ इलाकामे मिथिला पेन्टिंगकेँ जादा खास बनल चाही आओर अहाँ किछु जानै ला चाहै छियै कहू ठीक छै आओर अहाँके कोनो बारेमे किछु जननाइ यऽ तऽ कहल जाए मिथिला पेन्टिंग बहुत तरहके मतलब कि इम्हरका इलाकाके लोक जेना मधुबनीके भय गेल दरभङ्गाके भय गेल हॅं जेना मिथिला पेन्टिंग से किछु भी लोक बना सकैया यदि हुनका मिथिला पेन्टिंग आबै छै तऽ विभिन्न प्रकारके चीज आ ओ सभ आइकाल्हि दरभङ्गा सभमे देखबै कि मिथिला पेन्टिंगसँ ओ जे छै से बहुत तरहके बिजनेस करैत अछि जेनाकि ओहि सभठमा बहुत तरहके हम एहन चीज देखने छी छोट मोट चीजके मिथिला पेन्टिंगसँ ओ बनाकऽ बहुत बढ़िऑंसँ बनेने छथिन बहुत आमदनी होइ छनि आओर बहुत टिकाउ ओहि सभ मे ई नहि देखल जाइ छै बहुत महिला पुरुष सभ मिलकऽ मिथिला पेन्टिंगके बहुत प्रसिद्ध ओतऽ दरभङ्गाके इलाकामे ने बहुत जादा अथी छै आओर हमरो सभके गाँवमे मिथिला पेन्टिंगके अथी महत्व छै आओर मिथिला पेन्टिंग तऽ आइकाल्हि हर चीज पर आबऽ लागलै हँ अहाँ देखियौ ने कपड़ा सभ पर मिथिला पेन्टिंग आबै छै आओर बताबियौ आओर किछु जानै चाहै छी अहाँ हमर गाँव सभकेँ बारेमे या आओर पर्व त्यौहार हमरा सभके गाँवमे कोनो पर्व त्यौहार चाहे ओ दुर्गा पूजा हो दिवाली होए छठि हुए सभ बहुत ही बढ़िऑं तरीकासँ मनायल जा रहल अछि आओर ओ एक अलग तरीकासँ मनायल जाइत अछि मैथिलके एक अलग तरीकासँ होइ छै जेकि दोसर कास्टमे एहन तरीकासँ नहि होइ छै

ठीक छै तऽ फेर ठीक छै ठीक छै फेर अहाँ दुबारा हमरासँ बात कय सकै छी